नहीं मुझे मेरे आज तक डांसिंग करियर में किसी भी मुश्किल या बाधा का बाधा को पार नहीं करना पड़ा क्योंकि बचपन से ही मेरे को नृत्य का शौक़ था और मेरे परिवार जनों ने भी मुझे कभी इसके लिए मना नहीं किया मैंने बचपन से ही नृत्य की कक्षाएँ ली हैं इसीलिए मुझे आज तक इसमें कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा